हम एकटा किसान छी हम लगभग दस वर्षसँ खेतीके क्षेत्रमे छी लागल छी खेती करै छी आओर ओहिसँ अन्न उपजाबै छी हमरा पसन्दीदा खेती जे अछि से गेहूँके अछि गेहूँके खेती हम हर साल करै छी आ पहिले जे होइ छलै तऽ बैलसँ खेती होइ छलै आ एखन जे छै से आधुनिक जमाना आ गेल छै एखैन ट्रैक्टर सेवासँ हमसभ खेती करै छी आओर जे छै से खेती मे हमरा सभसँ पसन्दीदा गेहूँ अछि गेहूँके जे हमसभ बोआइ करै छियै तऽ प्रति कट्ठा तीन किलो गेहूँ दू किलो डी ए पी एक किलो यूरिया आधा किलो पोटाश ईसभ मिला कऽ बाउ करै छियै गाछ होइ छै जकरा देखि कऽ अगर नीक गाछ होइ छै तऽ दिल खुश भऽ जाइ छै पर कमजोर रहै छै तऽ थोड़ा बहुत जे छै से मन मोटा भऽ जाइ छै बाइस दिनके बाद हमसभ ओकरा पटौन करै छियै पटौन करयके बाद सप्ताह दू सप्ताहके बाद खादक छिड़काव करै छी खादक छिड़कावके बाद फिर दोसर पटौन करय पड़ै छै एक महीनाके बाद जब फसल फूटै छै ओकरा देखै छी तऽ हमरासभके दिल बाग बाग भऽ जाइ अछि खुशीसँ सीना फुलि जाइ अछि फसलकेँ देखि कऽ जेहन लोककेँ अपन संतानकेँ देखि कऽ होइ छै ओहने खुशी किसानकेँ अपन खेतमे फसल जे लहलहाइ छै ओकरा देखि कऽ होइ छै दिल बाग बाग भऽ जाइ छै किसान सोचै छै कि हमर मेहनति फल भेट गेल आओर उएह इच्छासँ ओ बार बार हर बार गेहूँके फसलपर या धानक फसल जे होइ छै सभपर पैसासँ मेहनतिसँ जेना तेना अपन रूचि देखा कऽ खेतीपर करै छै आओर ओकर लाभ उठाबै छै खेतीसँ हमरासभके जे अन्न होइ छै ओसँ अपन परिवारक भरण पोषण भऽ जाइ छै आर अधिक होइ छै तऽ हमसभ ओकरा बाजारमे बेचि कऽ ओ जे पाइ होइ छै ओहिसँ दोसर काज करै छियै आ किछु पाइ बचा कऽ रखै छियै जे अगिला फसिलमे काज आबै छै तऽ हम हर किसान भायसँ मजदूरसँ ई निवेदन करब कि खेती अहाँ करै छी तऽ मन लगा कऽ करू आओर अपन खेती यए तऽ ओहिमे आओर अधिक ध्यान दियौ नहि बटाइ करै छी तऽ ओहूमे ध्यान दियौ अगर फसल ज्यादा हेतै तऽ अहूँके हिस्सामे ज्यादा हएत इएहसभ हम अहाँकेँ कहय चाहै छी कि खेती करू तऽ मनसँ करू आओर ओकर फायदा ली